जखन हम अपन गाछीमे रोपल गाछके फुलाबैत देखै छी तऽ बहुत नीक महसूस होइत अछि लागत जेना कि हमर मेहनत आइ पूर्ण भऽ गेल आओर हमर रोपल फूलके गाछी पौधा बहुत नीक फड़ै छै आओर जखन कि ओकरा देखै छी तऽ बहुत नीक लागैए जे हमर रोपल गाछी आइ एतेक बढ़िआँ खिलैए आओर ओहि फूलके तोड़िकऽ बहुत तरहके काम हम कऽ सकै छी आओर वएह काम करैके लिए तऽ हम रोपै छलिए आओर देखैमे भी बहुत नीक लागल अछि तखन हम सोचै छिए कतेक नीकसँ हम लगेलिए ई फूल आओर ई फूल आइ खिल रहल अछि इएह महसूस करै छी हम अपन देखैत फूलके पौधाके खिलैत देखिके फुलाबैत देखिके फूलके पौधा जखन खासकऽ कऽ गुलाब जखन खिलै छै तऽ ओकर सुगन्ध एतेक बढ़िआँ होइ छै कि ओकरा देखैत ही हम सोचै छिए जे हम एक दू टा आओर एहन पौधा लगा ली पेड़ लगा ली जकरा कि एतेक बढ़िआँसँ जे फूल दै छै आओर देखिकऽ बहुत अच्छा महसूस होइ छै जे आइ मेहनतसँ हम लगेलिए ओहिमे पानी देलिए बढ़िआँसँ लगेलिए फूल आओर आइ ओ मेहनत कामयाब भेलै ओ फूल खिल रहल छै इएह महसूस करै छिए हम अपन रोपल गाछीसँ फूलसँ जे एतेक बढ़िआँसँ ओ खिलैत रहै छै आओर हम ओकरा तोड़िकऽ पूजापाठ करै छी इएह चलिते लोक फूल पौधा लगबैत छथि